میرے آدھار کارڈ کے گم ہونے کے بعد میں مجھے دوبارہ آدھار کارڈ حاصل کرنے کی ضرورت ہے لیکن مجھے یہ معلوم نہیں ہو ہو رہا ہے کہ قریبی آدھار اندراج مرکز کہاں ہے کیا مجھے آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ میں یہ کہاں جا کر یہ درخواست دے سکتی ہوں اگر ممکن ہو تو براہ کرم مجھ یہ بھی بتائیں کہ اگر فوجی ضرورت ہو تو کیا کیا کیا کیا جا سکتا ہے